ہمارے یہاں بہت سارے گاڑی چل رہے ہیں اچھی روڈ بن گئی ہیں پہلے کے زمانے میں روڈ نہیں تھا گلی گلا کیچڑ کاچڑ سب چھی تھا کادو پانی آپ جو ہے اچھی روڈ بن گئی ہیں گلی گلی میں گاڑی چل رہی ہیں بڑی بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی سب گاڑی ای رکشہ رکشہ ٹم ٹم موٹر سائیکل سب چل رہے ہیں اسکارپیو تھری ویلر اسکارپیو سب چل رہے ہیں ہمارے گلی میں ہمارے گاؤں گلی میں اور ہمارے گاؤں بہت بڑی ندی چل رہی ہیں اس ندی میں جو ہے جہازی ناؤ چل رہے ہیں اس ناؤ پر ہم لوگ بھی چڑھے ہیں چڑھ کر کے اس پار گئے ہیں اور جو ہے ہمارے ہمارے خاندان بھی جہازوں پر کشتی پر کشتی چل رہے ہیں جہازی ناؤ بھی چل رہے ہیں جو ہے سو ہمارا جو سب سب اس ندی پر چلا ان اس ناؤ پر کستی پر چلا اچھے ناؤ ہے اس ناؤ پہ بہت بہت سارے آدمی چڑھے ہیں بہت سارے آدمی چڑھ سکتے اس پر